असांजे राजस्थानी कला में राजस्थानी वॻा ऐं राजस्थानी मोजिड़ियूं इलाही पहल ते आहिनि हिन लाइ सरकार असांखे नंढा नंढा लोन ॾींदा आहिनि उन ते सब्सीडी तई आहे जंहिंसां असां पंहिंजे घरनि सां ई पंहिंजो वापारु शुरू करे था सघूं ऐं हिन वापार खे असां मोबाइल जे इंटरनेट जे ज़रिए उन खे विकिणी था सघूं ऐं ऑनलाइन कैश हुतां वठी था सघूं जंहिंसां असांजो माल हितां खां कोरियर थी वेंदो ऐं हुतां खां असांखे बैंक मां पेसा अची वेंदा हिन तरह सां असां प पंहिंजो वापार इलाही सुठी तरह सां करे था सघूं